हेल्ल' हेल्ल' जि अ बायद' नोंथाङा मानो फ'न खालामदोंमोन औ औ जोंनिथिंथ' ओरै फैनाय लामाया एसेबां माने गाज्रि नङा मोजां बिदिनो साइद लायै साइद एसे एनै गाज्रि दं आरो फ्रायानो मोजां फैयोबा मोजाङानो लामा हान्था मेलाफ्रा बिराद मोजां सुबिदा दं नोंथाङा फैनो हागोन नोंथाङा बबेनि अ गुवाहाटिनि फैनो हागोन हान्थामेलाया जोंनि जायगायाव ओरै बेरायनो थाखाय गोबां जायगाफोर दं जेरै क'क्राझार टाउन काजलगाव टाउन गार्देन बायदिसिना मोजां मोजां जायगा दं नोंथाङा फैयोब्ला थाबैनो बेरायफैनो हागोन हान्था मेलाबो मोजां बेरायनो थाखायबो जायगा दं नोंथाङा फैयोब्ला थाबैनो बेरायफैनो हागोन जोंनि ओरैहाय बेरायनो थाखाय मोजांसिन सम बुङोब्ला ओरैनो गोजां बोथोर समाव साबसिनसिन जायो मानो होनबा गोजां बोथोराव नों गाननाय जोमनायनि थाखाय मोजां सि मोजां सि जोम गाननानै बेरायनो थाखाय मोजां फट' दिखांनो मोजां जायगाफोराबो बिराद जायो मोजां जायो खुवाफोरजों गोजांनायजों गाननाय जोमनायफ्रा बिराद बिउटिफुल नुयो आरोखि गोजां बोथोराव साबसिन जायो

ओरै गामि भिथोरायाव साइद लानानै एसे एनै गाज्रि दं नाथाय फ्रायानो मोजाङानो नोंथाङा फैयोब्ला

नोंथांमोना साबैसे फैनो नागिरदों ओरैनो जोंनि जायगायाव बेरायनो